मां रोज़ु सुबुह जो फ़ेसबुक हलाईंदी आहियां फ़ेसबुक ते रिंकू वीरजीअ जो यूट्यूब ते प्रोग्राम ॾिसंदी आहियां अमृतवेला उहा ॾिसी करे मुंहिंजो ॾाढो मनु ठड़ी वेंदो आहे ऐं मुंहिंजो ॾींहुं सॼो ॾाढो सुठो वेंदो आहे इन खां पोइ मां वटसप ते सभिनी खे गुड मोर्निंग मोकिलींदी आहियां ऐं जंहिं गुड मोर्निंग मोकिली हूंदी आहे उन्हनि जी सभिनी जी गुड मोर्निंग ॾिसंदी आहियां ऐं मुंहिंजे ॿारनि सां मूंखे ॻाल्हाइणो हूंदो आहे त मां वटसप ते उन्हनि सां बि ॻाल्हाईंदी आहियां ऐं फ़ेसबुस ऐं इंस्टाग्राम बि यूस कंदी आहियां फ़ेसबुस ते बि ॾिसंदी आहियां की कंहिं छा रखियो आहे ऐं किथे भाॼियूं रखियल हूंदियूं आहिनि किथे नवां नवां व्यंजन ठहियल भाॼियूं कीअं ठाहिजनि उहे रखियल हूंदियूं आहिनि त उन्हनि मां बि असां भाॼियूं सिखंदा बि आहियूं ऐं भाॼियूं ठाहींदा आहियूं पोइ घर में मां ठाहींदी आहियां उहे रखियल हूंदियूं आहिनि उहे ॾिसंदी आहियां ऐं इस्टाग्राम ते इंस्टाग्राम ते महेंदी लॻल हूंदी आहे उहा महेंदी ॾिसंदी आहियां कीअं लॻल आहे उहा पोइ मां महेंदी लॻाईंदा आहियूं ऐं ईअं फ़ेशल ॾिसंदी आहियां कीअं था कनि फ़ेशल त पोइ घर में बि थोरो थोरो पंहिंजे हिसाब सां जेको सम्झ में ईंदो आहे उहो कंदा आहियूं मतिलबु त मां ॾाढो सुठो ॾींहुं कढंदी आहियां फ़ेसबुस इंस्टाग्राम ऐं वटसप हलाए करे जामु सुठो इंजॉए कंदी आहियां पंहिंजे हिसाब सां मुंहिंजो सुठो ॾींहुं निकिरी वेंदो आहे छाकाणि त मां सुबुह जो अमृतवेला रिंकू वीरजीअ जो सतसंगु ॿुधंदी आहियां त ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उन सां मुंहिंजो ॾींहुं ॾाढो सुठो वेंदो आहे